हमर सबके ग्रामीण लोकके कानूनी सेवामे बहुत सब दिक्कत आबै छै जब भी गाँवमे दू लोग या तीन लोग झगड़ा करै छै वह बाहर जाके केस करैमे या वकीलसँ मिलैमे या पुलिसके पास जाइमे बहुत घबराइ छै एकर पीछे कारण हइ अशिक्षा गाँवके लोग सब हमसब पढ़ल लिखल नहि छियै जइसे कि वकीलके पास जाइमे भी डर लगै छै वकील बहुत सब प्रकारके कोन कोन धारा सब सुनाबे लगै छै आओर पैसा भी बहुत जादा माँगे लागे छियै आओर पुलिसके पास तऽ लोग सब डरेसँ नहि जाइ छियै कि पुलिस हमर काम नहि करतै नहि तऽ पुलिस हमशे जादा पैसा माँगतै एहे ला गाँवके लोग सब अपन जे गाँवमे सरपञ्च या पञ्च सब रहै छै ओकरेके पास जाके अपन दिक्कत सुनाबै छै आओर आओर गाँवके मुखिया सब सरपञ्च सब मिलकर अपना कोइ एक दिन पञ्चैती बैठाबै छै जाहिमे अपन पुलिस आओर गाँवके मुखिया सब आबै छै आओर जे लोगके बीच झगड़ा होल रहै छै ओकरा अच्छासँ मिलकर सुलझाबै छै लेकिन अगर फिर भी दुगो लोग जे झगड़ा होल रहै छै उ आदमी नहि मानै छै तब सबसँ लास्टमे केस कयल जाइ छै जेकि आगे चलके कोर्टमे जाइ छै कोर्टमे लोग सब आरामसँ छओ महीना एक साल तक दौड़ा बही करते रहै छै आओर सबसँ बादमे जे दुगो लोग झगड़ा कर रहै छै ओकरामे ककरो न्याय मिलै छै एतना अधिक गाँवके लोग सबके कानूनी प्रक्रिया सबमे बहुत दिक्कत आबै छै